नमस्ते सर

ठीक है अब कब का इनवाईस है सर आपका आप अपना लैपटॉप दे दिए हैं तो आप इनवाईस भी भेज दीजिए मुझे ठीक है ठीक है ठीक है ओके और इसमें क्या इशू आ रहे हैं सर

अच्छा ओके सर ये देखिए आपकी जो ये इनवॉइस है ना ये छ महीने पहले का है और इसको मैं एक बार मैं एक बार चेक करवा देता हूँ की क्या इशू हैं या शायद शायद डस्ट वगैरह के कारण इसके फ़ैन वगैरह में डस्ट आ गई होगी इस कारण फ़ैन चल नहीं रहा होगा तो गर्म होने के कारण स्लो हो सकता है जी जी जी बिलकुल वारंटी में है आपका एक वॉलंटरी एक्सटेंशन का भी प्लान है दो साल का तो आपको अभी तीन साल तक तो ये वारंटी में है कोई इशू नहीं है इसमें जी जी फिर कई बार होता है सर डस्ट क आ जाती है उसके फ़ैन वगैरह में ज़्यादा तो फ़ैन ब्लॉकेज होता है उसके कारण क्या होता है कि फ़ैन उसको ठंडा नहीं कर पाता तो वो ओवरहीट करता है तो वो क्या है अपना परफ़ॉरमेंस कम कर देता है तो उसकी वजह से कई बार हैंग होता है या एक बार हम चेक करके बताते हैं तो मैं इसमें जो भी होगा वो कंपनी का खर्चा रहेगा आपको कुछ भी देने के नहीं है जी जी आप अभी दे दीजिए आप एक मिनट वेट कर लीजिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या इशू है जी जी जी और आपको कुछ और भी था क्या इसके रिलेटेड आपने शायद एक क्वेरी डाली थी कि इसके साथ आपको एक्सेसरीज़ नहीं मिली थी लास्ट टाइम देखिए सर इसको अभी चेक किए तो रिपोर्ट तो आ गई है इसमें क्या है ये आपके जो मदर बोर्ड है ना उसके बोर्ड में इशू है वहाँ पे शायद मॉइस्चर के कारण बर्निंग हुई है जी जी जी तो ये वारंटी में है पर आपको लगभग लगभग ढ़ाई से तीन हफ़्ते लग जाएंगे सर वो इसको सुधार के आने में पर ये सुधर के आएगा सर जी जी नहीं सर नहीं ये रिप्लेसमेंट तो नहीं मिल पाएगा ये सुधर के ही आएगा जी जी खर्चा नहीं रहेगा सर इसमें तो ढ़ाई से तीन हफ़्ते लग जाएंगे जी सर

जी जी जी आप इसके चार्जर और जो भी ऐक्सेसरीज़ है ना वो आप हमको ही दे दीजिए यहाँ पे और मैं आपका इसका एग्रीमेंट बना देता हूँ तो आप उसमें हैंडओवर का साइन हैंडओवर के पेपर में साइन कर दीजिए आप नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दीजिए अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर के साथ तो हम आपको जैसे ही आपका जी जी जी तो उसमें आप नंबर डाल देंगे तो जैसे ही आपका हमको रिसीव होगा हम आपको कर देंगे देखिए अभी मुझे कॉल आया है की आपका जो लैपटॉप है ना वो रिप्लेस हो जाएगा और ये आपको तीन चार दिन के अंदर मिल जाएगा जी जी ठीक ठीक ठीक तो आप जी जी ठीक है सर और कुछ हेल्प कर सकते हैं सर ठीक थैंक यू